मुंहिंजो नालो रोशनी दिनेश तलरेजा आहे ऐं मुंहिंजी उमिरि उणिवीह साल आहे मां नंढपण खां ई उल्हास नगर शहर में रहंदी आहियां मुंहिंजे घर में कुलु पंज भांती आहियूं असां मां मुंहिंजी भेण मुंहिंजो नंढो भा ऐं ममी ऐं पपा मुंहिंजी ममी घरु संभालंदी आहे ऐं मुंहिंजे पपा जो धंधो आहे मां नर्सरी में मुंहिंजे घर जे हिते हिकु नर्सरी क्लास हुओ हुते पढ़ंदी हुअसि ऐं हुनखां पोइ जुनिअर के जी खां वठी करे मुंहिंजे ॾहे दर्जे ताईं मां झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल में पढ़ंदी हुअसि ॾहे दर्जे में मां सुठे नंबर सां पास थी रही हुअसि ऐं हुनखां पोइ मां पंहिंजे अॻिते वधण लाइ मां साइंस सोचियो हुओ खणण लाइ मां साइंस खणी करे सी एच एम कॉलेज में एड्मिशन वरती यारहों ऐं ॿारहों दर्ज़ो मां सी एच एम कॉलेज मां कयोसि ऐं ॿारहें दर्ज़े में असांजे हिते लॉकडाउन लॻजी वियो हुओ लॉकडाउन जे करे असांजा एंट्रेंस एक्ज़ाम हुआ त उहे केंसिल थी पिया हुआ उन एंट्रेंस एक्ज़ाम न थियण जे करे असांखे कॉलेज में एडमिशन मिलण थोरो मुश्किल थी रहियो हुओ पर विवेकानंद कॉलेज में जीअं सिंधी माइनोरिटी आहे त उनजे करे असांखे एडमिशन मिली रही हुई उन्हीअ में मां कॉलेज में हाणे थर्ड इयर में पढ़ंदी आहियां मुंहिंजा फर्स्ट इयर में सुठे नंबर सां पास थी हुअमि मुंहिंजे सुठे तरीके सां अॻियां मां वधी रही हुअसि एंड सेकेंड इयर खां पोइ मुंहिंजी इंटर्नशिप लॻी कॉलेज में हुन इंटर्नशिप में बि मां सुठे तरीके सां अॻियां वधी हुअसि ऐं हाणे मां थर्ड इयर पढ़ंदी आहियां